ہندوستان میں تو بہت ہی بہترین کھانے کے انتظام ہیں اور بہت سے ڈشیز ہیں بہت سے بہترین بہترین کھانے ہیں جیسے کہ بریانی ہے کلچہ ہے نہاری ہے آپ لے لیجیے شیرمال لے لیجیے کباب لے لیجیے بہت سی چیز آپ کو ایسی ملے گی جو یہاں آپ کو اور بات رہی کی جو روزمرہ کی طرح مشہور پکوان ہے مسالے بنائے تو اس میں زیادہ تر ایسے ہندوستان میں جو روزمرہ کھانا روزانہ کھایا جاتا ہے وہ ہو گیا آپ کو جیسے دال چاول سبزی وغیرہ فلاں فلاں اور اس کے اندر مسالے بھی بہت سے بہترین دا ہلدی ہے مرچ ہے کیا کہتے ہیں زیرہ ہے اس کے بعد لہسن ہے ادرک ہے تیج پتا ہے یہ سارا چیز اس کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہاں کے سب سے بہترین ایک بریانی آپ کو بہت ہی بہترین ملے گی چکن بریانی آپ کو یہاں پہ بہت بہتر یہاں پہ ملتا ہے ہندوستان کے اندر اور کلچہ نہاری کا تو بات ہی چھوڑ دو وہ تو بہت ہی لذیذ ہوتا ہے اور بات رہی کہ مسالے ان کے اندر بھی بہت الگ الگ طرح کے مسالے استعمال کیے جاتے ہیں اور بہت عمدہ سواد ان کا ہوتا ہے